ہیلو ہاں ہمارے وہاں آیا ہے جیسے گلّے کا ہار ہے کافی اچھا ڈیزائن ہے ناک کے مطلب کہ بُندے آئے ہیں کان کے آئے ہیں جو بھی آپ کو لینا ہے آپ آ کے لے لیجیے جس ڈیزائن کا لینا ہے آپ کو آکے آکے آپ دیکھ لیجیے آکے کوئی بات نہیں آکے آپ ہمارے دُکان پر دیکھ لیجیے جو آپ کو سمجھ آئے جو ڈیزائن آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیجیے ہار بھی بہت اچھی کوالٹی کا آیا ہے ساتھ میں اُس کا سیٹ ہے جیسے کہ پورا دُلہن سیٹ ہوتا ہے ٹھپہ ہے ٹیکہ ہے اور موتیوں والا بھی ہار جو آج کل مارکیٹوں میں چل گیا وہ بھی ہم نے اپنے شاپ میں لے آیا ہے اگر آپ کو وہ چیزیں پسند ہیں لے لیجیے جیسے لہنگے پہ پہننے والا گرارے پہ پہننے والا ہر مطلب کہ جیسا کلر آپ کے سوٹ کا ہوگا اُس کلر کی آپ کی موتی ہوگی آپ ہر کسی پہ مطلب میچ کر سکتی ہیں بہت اچھے اچھے ڈیزائن آیے ہیں آپ آئیں گے ہماری دُکان پہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا ہماری دُکان جو ہے نہ صُبح بارہ بجے سے لے کے شام دس بجے تک کُھلی رہتی ہے پھر بند کر دیتے شام کو سنڈے کو نہیں آئیے گا سنڈے کو اپنی دُکان ہم بند رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے نہ آپ بھی آجائیے اور آپ کے جو آس پڑوس میں جو پڑوسی بھی ہو تو اُن کو ہمارا جو ہے نا ایڈریس بتا دیجیے کہ ہماری دُکان میں بہت اچھے اچھے بندے آئے ہیں اگر آپ کو پسند آئے آپ اُن سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ ہم اُن کی دُکان سے لائے ہیں بہت اچھے اچھے بُندے چلیے آپ کو اگر سمجھ میں آئے گا تو آپ لے لیجیے ورنہ پھر ہم لے لیں گے اپنے لیے ٹھیک ہے بہت آپ کا شُکریہ ہوگا آپ نے ہم سے بات کی آپ کا بہت بہت مطلب کہ شُکریہ آپ کل ہماری دُکان پر آئیے کل اِنشاء اللہ آپ سے بات ہوگی ٹھیک ہے نا اچھا ٹھیک ہے شُکریہ آپ آجائیے